ہندوستان کی مشہور ثقافتی روایات میں یوگ آشرم گرو شاگررد کا رشتہ عدم تشدد کا عقیدہ تہواروں کی بھرمار اور خاندان کے سب لوگوں کا ایک ساتھ رہنا شامل ہے لوگ کرم اور جنم دوبارہ ہونے پر یقین رکھتے ہیں یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ مختلف مذاہب زبانیں اور رہنے کے طریقے ایک ساتھ چلتے ہیں ہندوستان کی تہذیب بہت پرانی ہے اور روحانیت برداشت اور علم کو بہت اہمیت دی جاتی ہے جو اسے دنیا کی دوسری ثقافتوں سے الگ بناتا ہے